बे रंजानाय बाजानायनि रोखोमफोरा बैसागु आरो बिहु बेफोरो ओनसोल लायै ओनसोल आरो सुबुं समाज लानानै आलादा आलादा जायो जेरै जोंनि बर'फोरा बैसागु समावहाय बेफोरबायदिनो जायो लोङो जौ लोङो मोसायो बेफोरबायदिनो बर'नि बर' हौवाफोरा गामसा गाननानै आर'नाइ लानानैहाय बैसागुखौ बेबायदिनो बर' हिनजावफोराबो दख'ना गोमो गाननानै साद्रि गोजा लानानै खर'आव बिबार थुनानै बेफोरबायदिनो बैसागुखौ फालियो थिख बेबायदिनो असमियाफोराबो गावसोरनि बिहुखौ बेफोरबायदिनो गावसोरनि हारिनि गाननाय जोमनायखौ गाननानै ओनसोल गाननायखौ गाननानै बिहुसि लानानै ओ दामग्रा लानानै बेफोरबायदिनो बिहुखौ बरायो मोसायो बेफोरबायदि बिसोरबो जायो लोङो जोंनि बर'फोराबो बैसागु समावहाय जेरै मोसौफोरखौ थुखैयो बेबायदिनो ओ असमियाफोराबो गावसोरनि जिब जुनारखौहाय गावसोरनि जुनादखौहाय थुखैयो समाज ओनसोलाव बिबायदिनो ओनसोल लायै ओनसोल बेबायदिनो जानाय लोंनायफोराबो गुबुन गुबुन जायो बैसागु समाव जोंनि बर'फोरा गिबि सानावनो गोखा गोखै मैगं खानानै जायो नाथाय असमियाफोरना बेफोरबायदि नुवा थिख बेबायदिनो जोंनि बर'फोराबो ओनसोल लानानै लानानै गुबुन गुबुन जायो मानो होनोब्ला बै ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरा बे ओनसोलनि बायदि नेमफोरखौ मिथिया बेनि थाखायनो गुबुन गुबुन जायो जेरै बैसागु समावहाय बर'फोरा गाव गावनि हारिनि मेथाइफोरखौ बैसागु मेथाइ आरो आरिफोरखौ दामनानैहाय मोसायो बेबायदिनो असमियाफोरा गावसोरनि बिहु गावसोरनि बिहु मेथाइखौ लानानै मोसायो बेबायदिनो गोबांथार जानाय लोंनायफोरजों रंजायो बेबायदि मोसानाया आलादा आलादा जायो बर'फोर बर'फोरनि बैसागुआ आलादा रोखोमनि जायो आरो असमियाफोरनि बिहुआ आलादा रोखोमनि जायो एखेब्लाबो बेबायदिनो सुबुं समाजा आलादा आलादा हारिजों बेफोरबायदि मोसानाय जानाय लोंनायखौबो आलादा आलादा जायो